हमरा सभक क्षेत्रमे मौसमके हिसाबसँ पर्व मनाओल जाइ छै जेना आसिनमे दुर्गा पूजा मनाओल जाइ छै कार्तिकमे छठ पूजा मनाओल जाइ छै दीपावली मनाओल जाइ छै भरद्वतिया मनाओल जाइ छै देवउठान पाबनि मनाओल जाइ छै आओर लास्टमे पूर्णिमाके दिन ओइमे सामा चकेबा भी मनाओल जाइ छै ई सब हमर सबक समयके अनुसार जे छै से पाबनि होइ छै